सुपौलसँ जे आर्डर केने रही खानाके लिए हमर मेहमानसभ तऽ चलि गेल भायसभ जे रहए ओसभ तऽ सभ आदमी चलि गेल आब हमरा की फायदा भेल तऽ हम जे हमर पैसा जे यए अहाँके पास ओ हमरा रिटर्न कऽ दिअ एहि खातिर किआ तऽ जे किओ खेबे नहि केलक तऽ हम खाना आनि कऽ करबै की हमर जतेक मेहमान रहए सभमेहमान हमर लौट कऽ चलि गेल हमरा तऽ बुझियौ बेकार पैसा हम फँसा लेलहुँ एहिमे तब नहि के नहि आयल आब हम की करी से कहू हमर पैसा रिटर्न कए दिअ बस भए गेल जब मेहमानसभ चलिए गेल तऽ आब हम की करी छोड़ि दियौ कोनो बात नहि छै सभ सही करेलहुँ पर हमर किछु नहि आएल रहऽ दियौ कोनो बात नहि छै